जय झूलेलाल असां पाण खे तनाव मुक़्ति रखण लाइ योगा ऐं प्रणायाम कंदा आहियूं असां योगा में अलॻि अलॻि आसन कंदा आहियूं जीअं भुजंगासन हूंदो आहे ॿियो धनुरासन हूंदो आहे अधुमुखो शवासन हूंदो आहे गोमुखासन हूंदो आहे मत्सयासन हूंदो आहे प्रणायाम में जंहिंखा असां ब्रिथींग ऐक्सरसाइसिस चवंदा आहियूं असां कंदा आहियूं त पाण खे मानसिक तरह सां असां पाण खे तंदुरुस्तु रखी सघूं ऐं शारीरिक इन सां पंहिंजो विकास करे सघूं असां योगा अभ्यास ऐं प्राणायाम सां पाण खे तनाव मुक़्ति ऐं सुठे में सुठो पाण खे शारीरिक तंदुरुस्ती मिलंदी आहे